मैं फेयरनैस नर्वसनैस फील कीती दी ऐ जेल्ले मैं स्टेज उप्पर जंदी ही मेरियां लत्तां कम्बन लगी पोंदियां हियां लोगें लोगें सामने में बड़ी बारी नर्वस इक बारी बी नी बड़ी बारी नर्वसनेस फील कीती दी ऐ जेल्ले मैं स्टेज उप्पर जंदी ही मेरियां लत्तां कम्बन लगी पौंदियां हा हत्थ क म्बन लगी पौंदे हे मेरे ओह्दे बाद फ्ही में सारी आडियन्स गी दिखदी ही ओह्दे च मेरे परिवार वाले बी दिक्खा दे होंदे हे मिगी ते मिगी उ'नेंगी दिक्खियै बड़ी असें शांति प्राप्त होंदी ही ते में भगवान दा नाम लैंदी ही अक्खां बंद करी फ्ही अक्ख बंद करदी ही ते गाना गांदी ही जेह्ड़ा मेरा गाना होंदा हा ओह् बड़ा शैल होई जंदा हा फ्ही मेरे ैस्ते तालियां बजदी हियां मिगी बड़ी खुशी होंदी ही फी में आखदी ही अगली बार बी में नेहा ही गाना ते अगली बार में साहस औंदा हा कि में नेहा ही गाना अगली बार बी जियां मर्जी होई जा में इयां ही गाना